हेलो मेरी बात मनोहर जी से हो रही है मनोहर जी मुझे एक अपना कैब बुक करनी है जी जी मुझे अपने पास मे ही जाना था अपना ये मान के चलिए कालामंडल साइड तो मुझे मिल सकती है कैब वगैरह क्यों सर अनलेबल हो सकती है मेरे लिए कुछ तो मतलब हम उपलब्धता जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो एक काम करिए आप मेरे न जो एड्रैस है उसपे आप मुझे भेज सकते हैं क्या कैब गाड़ी अपनी ठीक है अगर नहीं हो सकता तो आप एक काम कर सकते है क्या ये ऑटो या आसपास नजदीकी कोई ऑटो स्टैन्ड से ऑटो वगैरह आपके संपर्क मे हो तो वो भेज दीजिए मुझे जी जी बिल्कुल जो भी हो उपलब्ध हो उपलब्धता के हिसाब से आप जो भी बिल्कुल भेज सकते हैं ऑटो भेज दीजिए ऑटो हो सके तो ऑटो भेज दीजिए कोई इशू नहीं है